ہندوستان میں مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں اور ہر مذہب کے اپنے مخصوص مذہبی مقامات اور روایات ہیں یہاں کچھ اہم مذہبی مقامات اور ان سے منسلک روایات و تہوار کے بارے میں بتاتا ہوں ہندو مذہب وارانسی کاشی یہ ہندوؤں کے لیے ایک مقدس ترین شہر سمجھا جاتا ہے یہاں دریائے گنگا کے کنارے پوجا اور دیوالی جیسے تہوار منائے جاتے ہیں تروپتی بالاجی مندر یہ تامل ناڈو میں واقع ہے اور یہاں سالانہ لاکھوں عقیدت مند آتے ہیں پشکر راجستھان میں واقع یہ جگہ برہما جی کا واحد مندر ہے یہاں ہر سال پشکر میلہ منعقد ہوتا ہے اسلام مکہ مسجد حیدرآباد یہ تاریخی مسجد ہے جہاں مسلمانوں کے لیے عیدین عید الفطر عید الاضحی کے مواقع پر خصوصی نمازیں ادا کی جاتی ہے اجمیر شریف درگاہ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ ہے جہاں پر سالانہ عرس منایا جاتا ہے سکھ مذہب ہرمندر صاحب گولڈ ٹیمپل امرتسر یہاں پر بانیٔ سکھ مذہب گرونانک دیو جی کی جینتی اور بیساکھی جیسے اہم تہوار منائے جاتے ہیں ہما کنڈ صاحب ہمالیہ کی چوٹیوں پر واقع ہے اور یہاں ہر سال یاتری گرمیوں کے موسم میں جاتے ہیں عیسائی مذہب سان تھومس باسیلیکا چینائی یہ عیسائیوں کا اہم مقام ہے اور یہاں کرسمس کے مواقع پر خصوصی دعائیں کی جاتی ہے بدھ مت بودھ گیا جہاں مہاتما بدھ کو گیان ملا تھا یہاں ویساکھ بدھ پورنیما جیسے تیوہار منائے جاتے ہیں سارناتھ یہ وہ مقام ہے جہاں مہاتما بودھ نے اپنے اپنا پہلا خطبہ دیا تھا یہاں بھی بدھ پوجا اور دیگر تیوہار منائے جاتے ہیں روایات اور تیوہار دیوالی ہندو مذہب پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے لیکن وارانسی میں گنگا آرتی اور دیپ مالا کا نظارہ انتہائی دیدنی ہوتا ہے رمضان اور عید اسلام رمضان میں روزہ رکھنا اور عید پر اجتماعی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے خاص طور پر دہلی کی جامع مسجد اور اجمیر شریف درگاہ میں بیساکھی سکھ مذہب یا فصل کی کٹائی کا تیوہار جو پنجاب میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے کرسمس یہ عیسائیوں مذہب پورے ملک میں منایا جاتا ہے خاص طور پر گوا اور جنوبی ہندوستان کے چرچز میں یہ مذہبی مقامات اور تیوہار ہندوستان کے ثقافتی اور مذہبی تنوع کو ظاہر کرتے ہیں ہر مذہب کے پیروکار اپنی مذہبی مقامات اور روایات کو بڑی عقیدت اور جوش و خروش سے مناتے ہیں دہلی کی جامع مسجد جسے شاہ جہاں کی جامع مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت کے دار الحکومت دہلی میں واقع ایک عظیم الشان مسجد ہے اس مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں نے کرائی